जी हाँ जब भी मैं किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुनता हूँ या कहीं पढ़ता हूँ जो भा जन्में तो भारत में पर वह विश्व स्तर पर दूसरे देश में जा कर काम काम करते हैं पर कहीं न कहीं यह भारत को भी विश्व स्तर पर एक नई पहचान देने का कार्य करता है जैसे की कल्पना चावला सुनीता विलियम्स राकेश शर्मा ये ऐसे व्यक्ति है जो पैदा भारत में हुए परंतु अमेरिका के स्पेस एजेंसी जिसे नासा कहते हैं यह सारे लोग उस स्पेस एजेंसी में काम किए और अपनी अपनी गुणों का बहुत ही सही ढंग से अपने गुणों का उपयोग उपयोग किया और विश्व को दुनिया को एक नये लेवल पर पहचान दिलाई अमेरिका को भी साथ ही साथ क्योंकि यह सारे लोग भारत से संबंधित थे तो कहीं न कहीं भारत को भी विश्व स्तर पर एक बहुत पहचान मिली इन्होंने इन सारे लोगों ने अपने ज्ञान का अनोखा प्रदर्शन किया ज्ञान का अनोखा प्रदर्शन किया और समाज को और इस दुनिया को इक नये ढंग से एक नये ढंग से स्पेस के बारे में और साइंस से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में जानने के लिए बहुत ही प्रेरित किया